म्हणी हो प्रकार आमच्या जाण्टेल्यांनी आमकां दिल्ले भाशेचे एक दायज आमचे जाणटेले खूब व्हडल्यो गजाली खूब बऱ्यो देखी म्हणीच्या माध्यमांतल्यान खुब कमी उतरां वापरुन आमकां सांगून वतालें आज हांव हांगा अश्योंच थोड्यो म्हणी तुमकां सांगपाक सोदता पयली म्हळ्यार उदकाक बडी मारल्यार उदकाक बडी विंगड हाजो अर्थ उदकांक जरी आमी बडी मारली तरी त्या उदकांचे दोन कुडके केन्नाच जावपाक शकना एकवेळ ती बडी तरी मोडटली पूण उदकांक केन्नाच काय जांवचेना ही म्हण आतांच्या काळान आमच्या कुटुंबांक खुबूच लागपा सारकी आसा लोकांचे आयकून आपल्या स्वताच्या कुटुंबांतल्या लोकांक दुखोवन आमकां कांयच मेळचेना दुसरी म्हण जावन आसा आवाळो दिवन कुवाळो सोदप म्हणजे खूब एक बारीकशी गजाल कोणाक तरी दिवन खूब व्हडली गजाल ताजे कडल्यान मेळोवप तिसरी म्हण जावन आसा अक्कल आशिल्याक भांडवल नाका जर तुमचे कडेन अक्कल आसा तुमी जर तुमचो मेंदू जर वापरपाक शकतात जाल्यार तुमी कितल्याय कठीण परिस्थीन सुद्दां मार्ग सोदपाक शकता तुमकां केन्नाच पयशांचेर अवलबूंन रावचे पडचे ना चवथी जावन आसा आठ हात तवशें णव हात बीं तवशें केन्नाच आठ हाता येदें आसना तशेंच खंयची बीं केन्ना णव हाता येदी व्हडली आसना ही म्हण जावन आसा ह्या म्हणीचो अर्थ जावन आसा खंयची गजाल वाडोन चडोन सांगप एक्झाजूरेट करून सांगप आनी एक म्हण हांव सांगूक सोदतां काडली जीब लायली ताळ्याक ह्या म्हणीचो अर्थ जावन आसा चिती सवरी नासतना उलोवप